ہم لوگ بکری پالتے ہیں اور اس کا اچھے سے خیال رکھتے ہیں اور جس طریقہ سے اپنا گھر بناتے ہیں ہم لوگ کا گھر گاؤں دیہات میں ہے اور کھیت کھلیان کے پاس ہے جس طریقہ سے اپنا گھر بناتے اسی طریقہ سے بکری کا بھی گھر بناتے ہیں بگر میں کھیت کھلیان ہے وہاں سے سانپ ہو بچو ہو یا کوئی جانور ہو نہ آ پائے اس اسی کے سلسلہ میں ہم لوگ اچھا گھر بناتے ہیں تاکہ بکری اپنا حفاظت سے رہے اور کوئی سانپ بچھو نہ اسے کاٹے صاف صفائی بھی کرتے ہیں اور کبھی بکری بیمار بھی پڑ جائے تو اسے مویشی ڈاکٹر کو بلاتے ہیں دوا دیتے ہیں اور اس سے اچھے سے اچھا خیال رکھتے ہیں تا کہ بکری ہمارے پاس رہے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو ہر چیز سے اس کو بچا کے رکھتے ہیں اور گھر کی بھی صفائی کرتے ہیں روز جھاڑو لگاتے ہیں اس کو اچھی جگہ پہ رکھتے ہیں تا کہ اس کو کچھ کاٹ نہ لے کچھ کیڑا مکوڑا نہ اسے کاٹے اور اچھی لگتی ہے بکری پالنا بہت اچھا لگتا ہے گھر میں جو دانا بچا اوچا رہتا ہے وہ کھا لیتی ہے اور تھوڑا بہت گھاس بھی لاتے ہیں وہ بھی کھاتی ہے دانا پانی جو رہتا ہے وہ کھا لیتی ہے اس طریقہ سے بکری پالنا بھی چاہیے ہر انسان کو پالنا چاہیے بکری بہت اچھا ہے بکری گائے اگل بگل میں ہے پاس پڑوس کے لوگ وہ گائے بھی پالتے ہیں اور گھاس بھی لاتے ہیں اس کا بھی اچھا سے خیال رکھا جاتا ہے صفائی سے بارش ہو یا کچھ بھی وہ اچھے سے خیال رکھا جاتا ہے جس طریقہ سے ہم اپنے رہتے ہیں اسی طریقہ سے بکری کو بھی رکھتے ہیں تا کہ وہ حفاظت میں رہے اسے کوئی چیز کا تکلیف نہ ہو یا کھانے کا ہو یا رہنے کا ہو وہ سب کچھ کرتے ہیں اچھا لگتا ہے کھانا بھی پانی دیتے ہیں کھانا دیتے ہیں اور جو روٹی ہو چاول ہو وہ سب گیہوں ہو سب کچھ دانا پانی کھلاتے ہیں اس کو تا کہ اچھا سے صحت مند رہے اور بیمار پڑنے پہ ڈاکٹر کو بھی بلاتے ہیں علاج کراتے ہیں ٹائم پر دوبا دیتے ہیں